असां कपड़ा हथ में धोईंदा वेन धोईंदा आयूं अॼुकल्ह माण्हू कपड़ा मशीन में धोईंदा आहिनि जंहिं सां पाणी ॾाढो लॻंदो आहे हथ में कपिड़ा धोइण सां पाणीअ जी काफ़ी सारी बचति थींदी आहे मशीन में कपिड़ा धोइण सां समय जी बचति थींदी आहे मशीन में कपिड़ा धोइण सां असां ॿिए बि थोरा कम करे सघंदा आहियूं पर पाणीअ जी थोरी बर्बादी थींदी आहे हथ में कपिड़ा थोरा हुजनि त जल्दी सां धोई करे माण्हू पाणीअ जी बचति करे थो सघे घणा कपिड़ा हुजनि त माण्हू मशीन में ई धोई थो सघे अलॻि अलॻि मां सभु थधि में ऐं बारिश में मो कपिड़ा मशीन में सुखाइण असां जल्दी सुकी वेंदा आहिनि गर्मीअ में त कपिड़ा ईअं बि सुकी वेंदा आहिनि उस में जंहिंजी जंहिंसां लाइट जी बचति थींदी आहे